हँ ई चीजसँ हम एकदम सहमत छी दोसरके हम बात की कहब हम अपने विज्ञान आ गणितके एक्स्ट्रा ट्युशन आ क्लास लए कऽ पढ़ाई करने छी नवमा दशमाके समयमे हमर ट्युशन रहतै तऽट्युशन सेन्टर खुलल यऽ जे स्पेशली रुपसँ प्रमुख रुपसँ विज्ञान आ गणितके ट्युशन दै छै तऽ हम ओहि चीजमे शामिल रहौ आ ई देखै छियै जे भारतमे ई कोर्स गणित आ विज्ञान कनि कठिन छै ताहि दुआरे बहुत आदमी मैट्रिकके बादे विज्ञान आ गणितके छोड़ि दै छै आ अपन दोसर सब्जेक्ट लऽ कऽ लेबऽ लागै छै लेकिन आइकाल्हिके अगर विकासमे विज्ञान आ गणितके बहुत हाथ छै नीक लागत अगर सरकारो ओहि चीज पर कहत स्पेशली रुप सऽ ई सब कोर्स जे कनि पढ़यमे कनि टफ जरुर लागै अछि अहाँ ओकरा याद नहि कए सकै छी कनि बुझियो पड़त कनि प्रेक्टिसो करऽ पड़त तऽ एहि सब चीजके लिए सरकार अपन योगदान करय जे विद्यार्थी सबके दोसर टयूशन सेण्टर सबसँ जाए कऽ बदलामे छै जे इसकुलेमे बढ़िऑं जकाँ शिक्षा मिल जाए सब विषय महत्वपुर्ण छै हम ई नहि कहब कि बाँकी विषय महत्वपुर्ण नहि छै लेकिन एहि विषय सब पर खास कर कऽ जोड़ नहि देतै तऽ विद्यार्थी आ खास कए कऽ प्रेक्टिकल तरीका से नहि पढ़ाएल जेतै तऽ विद्यार्थी इन्ट्रेस्ट लुज कए लेतै आ वएह चीज कठिन लागऽ लागै छै हम नहि कहब जे विज्ञान आ गणित कठिन छै लेकिन एकर पढ़यके तरीका कनि अलग होना चाही खास कए कऽ अगर अहाँ प्रैक्टिकल मे पढ़ाएल जाए इसकुल कॉलेजमे तऽ विद्यार्थीके जरुर रुचि जागतै आ एहि सब चीजमे विद्यार्थीके जागरूकता बढ़तै आ इवन रुचि भी बढ़तै आ सँख्या भी बढ़तय